जय झूलेलाल तव्हां जंहिं दुकान ते कमु कंदा आहियो हुन दुकान ते तव्हांजो रोल छा आहे ऐं तव्हां हुते छा कमु कंदा आहियो छा कमु कराईंदा आहियो उहो थोरो विस्तार सां ॿुधायो जय झूलेलाल आंटी मुंहिंजो नालो कुनाल रंगवानी आहे मुंहिंजी उमिरि ॿावीह साल आहे ऐं मां हिते दुकान ते नौकिरी करदो आहियां जंहिंमें मां होॾे मुंहिंजो टाइमिंग आहे सुबुह जो ॾहे खां राति जो ॾह सुबुहु ॾहे बजे मां होॾे पहुची करे दुकानु खोलंदो आहियां हिन खां पोइ दुकानु खोले करे पाठ पूॼा वग़ैरह दुकान में जेको मंदरु ठाहियलु आहे हुन जी पूॼा वग़ैरह करे असां पंहिंजो कमु चालू कंदा आहियूं कमु मुंहिंजी जेका दुकानु आहे हुन दुकान ते कपिड़े जी दुकानु आहे उहा ड्रेस मतिरियल आहे हुन दुकान जो नालो जैड प्लस करे आहे ऐं वाक कूबे जी टैक्सटाइल पाक में आहे दिल्ली गेट ते सूरत ज़िले में हिन खां पोइ ॿीं ॻाल्हि असां सुबुह जो वञण सां पाठ पूॼा करे करे दुकान जो कमु चालू कंदा आहियूं ऐं मां जंहिं जॻहि ते आहियां उहा जॻहि डिस्पैच डिपाटमैंट चयो वेंदो आहे की भई पैकिंग जो जेको डिपाटमैंट ईंदो आहे उहो सॼो मुंहिंजे कराइण जे हथ में ईंदो आहे जीअं की भई माल हाणे डाइड में वेंदो आहे कचो माल कचे खां पोइ वक ईंदो त वर्क खां पोइ असांखे स्टिचिंग में ॾियणो हूंदो आहे स्टिचिंग मां अचे हुन खे डायमंड लेस वग़ैरह कराए करे असां पैक कराईंदा आहियूं पैक कराए करे असांखे उहो माल होलसेल में विकामिणो हूंदो आहे उहो माल असांजो एजंसी जे थ्रू वेंदो आहे जेको असांजे एजंट वग़ैरह बि ईंदा आहिनि दुकान ते उन्हनि खे बि असां हेंडल कंदा आहियूं जेको मतिलबु मां कंदो आहियां उहो दुकान ते वापारी बि कॾहिं अचनि कॾहिं एजंट अचनि कॾहिं लोशोत वारा अचनि ऐं असांजो सॼो माल असांजो सॼो माल यूपी बिहार पासे वेंदो आहे असां असां उन जे हिसाब जा ड्रैसूं ठाहींदा आहियूं हुन खां पोइ हुन खां पोइ असांजो ॾींहं जो रोटी वोटी खाई करे वरी असांजो ॿियो कमु चालू थींदो आहे जीअं की बिल विल ठाहियूं बिल ठाही करे असां जेके जंहिंजो जंहिंजो माल लिखायलु हूंदो आहे हुन जो असां पोइ पासल लॻाईंदा आहियूं पासल लॻाए करे हुन ई बिलटी वग़ैरह जेका ऑनलाइन ठहंदी आहे कम्पयुटर ते उहा सभु असां ठाहे करे पासल वारे खे ॾींदा आहियूं पासल खणी करे वेंदो आहे हिन खां पोइ असां दुकान वधाए करे घरु अची वेंदा आहियूं त इहो सॼो असांजो ॾहें खां ॾहें बजे खां राति जो ॾहें बजे ताईं कमु हूंदो आहे ऐं हुन खां पोइ असांजो जेको स्टाफ आहे ग्रुप में जेके बि मतिलबु असांजा भाउर आहिनि सिंधी भाउर असांजो जेको दुकान ते आहे हुन में सभु सिंधी आहिनि त जेका असांजा सिंधी भाउर आहिनि उहो सभु ईंदो हिकदमि सुठी तरीक़े सां असांजो मिलणु झूलणु आहे ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु आहे हिकदमि सभु प्यारु मुहबत सां रहंदा आहियूं दुकान ते बि जय झूलेलाल